हमर सबके जे मधुश्राबनी मे जे फकड़ा होइ छै से हम कहब कनिक जा बेसी नहि कनिक कहब बिन्नी फूल झाड़ी फूल बिन्नी उठल पहिल कोन बिन्नी फूल झाड़ी फूल बिन्नी उठल दोसर कोन बिन्नी फूल झाड़ी फूल बिन्नी उठल तेसर कोन बिन्नी फूल झाड़ी फूल बिन्नी उठल चारिम कोन